हमें पालतू जानवर में सबसे ज़्यादा कुत्ता पसंद है क्योंकि कुत्ता बहुत ही वफ़ादार होता है कुत्ता इसलिए पालते हैं क्योंकि वो घर का रखवाली करता है वो चौबीस घंटे घर की रखवाली करता है और उसे सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और वो चोर को तुरंत ही पकड़ लेता है चोर अगर घर में घुसता है तो वो भौंकने लगता है क्योंकि उसे सूघने की और चोर के पकड़ने की शक्ति होती है हम लोग से ज़्यादा और वो कुत्ता बहुत ही वफ़ादार है इसलिए कुत्ता पालना पसंद करेंगे